में विशाल बोल्ला ना ते दौ सौ बंदे दा ऑर्डर देना अंजी अंजी मेरा बर्थ डे ऐ कुड़ी दा एह् बर्थ डे कुड़ी दा पनीर राजमांह् चौल